हमारी सबसे मन पसंद किताबें हैं तो रामायण है ऐसे धर्म की जहाँ तक बात है हम लोग हिन्दू हैं तो गीता है महाभारत है ये सब किताबें भी हम लोगों को पसंद हैं लेकिन अधिक से अधिक हम रामायण और गीता का अध्ययन करते रहते हैं अभी हाल में एक गायत्री परिवार का कुछ किताब सब आता है उसको भी कभी कभी पढ़ लेते हैं लेकिन अक्सर रामायण ही हम बेसिक पढ़ते हैं इससे अधिक

वो खेती गृहस्ती की किताब उस पर निकलती है कभी कभी उसका अध्ययन करते हैं वो भी हमारे मन पसंद बराबर वहाँ से लेते हैं लेकिन जहाँ तक ऐसे पुस्तक की बात है कि अक्सर हम क्या पढ़ते हैं तो हम रामायण पढ़ते हैं इससे अधिक नहीं कोई दूसरी कोई कभी कभी वही महाभारत गीता नही तो और कोई किताब वैसी इधर उधर हम लोग नहीं पढ़ते हैं